शहरों में हम लोग पलायन के बावजूद इसलिए गाँव में रहना पसंद करते हैं कि वहाँ का वातावरण प्रदूषण और बहुत सारी गंदगियाँ कि वजह से हम लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं हम लोग भी शहरों में मजबूरियाँ के कारण जाते हैं कमाने उसके बाद बहुत दिन बाद जब हम लोग गाँव में आते हैं शहरों से हम लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है की शहर से बेस्ट है हम इसीलिए गाँव में रहना पसंद करते हैं हैं